शुरुआति खां ई मां दाल पकवान जी ॾाढी शौंक़ीन रही आहियां असांजे सिंधियुनि में दाल पकवान असां जॾहिं नंढा ॿार हूंदा हुयासीं त स्कूल जी मोकल ते ज़रूरु ठहंदा हुया छो जो चणनि जी दाल हूंअ बि पोष्टिक हूंदी आहे ताक़त वारी हूंदी आहे ऐं तंहिंसां गॾोगॾु जेके पकवान हूंदा आहिनि उहे मैदे जा ठहंदा आहिनि मैदे खे तमामु सन्हड़ो ठाहे करे पोइ हुनखे तेल में तरिबो आहे ऐं साणि साणि चणनि जी जेकी दाल आहे उनमें बसरु विझी करे के के माण्हू तड़िको बि ॾींदा आहिनि के के रुॻो ख़ाली बसरु विझी करे सवाद सां चटिणी सां गॾु उनखे खाईंदा आहिनि जे साई चटिणी आहे त बि सुठो आहे ऐं जे ॻाढ़ी चटिणी आहे त बि ठीकु आहे छो जो असांजे जेके सिंधी पकवान शुरुअ खां ई असांजी ॾाॾियूं असांजी नानियूं ठाहींदियूं आहिनि ख़ासितौर ते मुंहिंजी जेकी ॾाॾी हुई तमामु हुशयार हुई सिंधी खाधा ठाहिण में उहा त असांखे पापड़ ठाहिण लाइ बि प्रेरित कंदी हुई भई मोकल अथव त अचो सभु गॾिजी करे पापड़ कयूं मुंहिंजी ॾाॾी हुई हिक दफ़े जॾहिं दाल पकवान ठाहिया त ऐतिरा सुठा ठाहियाईं जो मनु ई न पियो भरिजे ईअं पियो लॻे त अञा पई दाल खाईंदी वञा अञा थोरी दाल ॿी खणां अञा थोरी दाल ॿी चखां जेके पेहिरें ज़माने जूं सिंधी माईयूं हूंदी हुयूं उहे घणो पढ़ियल लिखियलु न हूंदी हुयूं पर अक़ुल सां कमु वठंदियूं हुयूं जॾहिं असीं सिंधु में सिंधु मां लॾे आयासीं हिते भारत में मुंहिंजी ॾाॾी ॿुधाईंदी हुई असां वटि घणो कुझु बि न हुयो पंहिंजी ज़मीन कोन हुई पंहिंजी कमाई कोन हुई पंहिंजो पेशो कोन हुयो कुझु करण जे लाइ उन ज़माने में अॼु कल्ह त माण्हू हज़ार लखनि जी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि उन ज़माने में आना हलंदा हुया ॾेढ आना ॿ आना उनमें भाॼियूं वठी करे मुंहिंजी ॾाॾी कंहिं बि तरीक़े सां गुज़ारो कयो ऐं जॾहिं वाङण ईंदा हुआ त वाङणनि सां गॾु बसर में उनखे टुंग ठाहे करे कॾहिं कॾहिं पकौड़ा बि ठाहींदी हुई मुंहिंजी ॾाॾी पर तमामु सुठो पोष्टिक सां खाधो ठाहींदी हुई ॾाॾी खे ॾिसी करे मूंखे लॻो त छो न असां सिंधी मायूं बि महिनत करियूं जे असीं ॿियनि खे पैसा ॾेई करे ॿियनि खां खाधो वठूं था पंहिंजे पैसे जो नुक़सान बि थिए थो ऐं कमाई बि नथी थिए छो न उहे सिंधी खाधा असां पाण ठाहे करे जीअं मूंखे यादि आहे मुंहिंजी ॾाॾी सूफ़ जो मुरबो ठाहींदी हुई ॾाढो सुठो मुरबो ठाहींदी हुई मुंहिंजी ॾाॾी कॾहिं कॾहिं अम्बनि जो अचार खटाण बि विझंदी हुई खटाण में जे कॾहिं कॾहिं जीअं गोगड़ू थिया सधंयल खटाण बि असां विझंदा आहियूं जंहिंमें पाणी पाइबो आहे ऐं जेकी सनी राई थींदी आहे उन सनी राई में पाणी विझी करे असां सधंयल खटाण विझंदा आहियूं उहा खटाण असीं गजरुनि जूं विझूं गोगड़ू जूं विझूं बसरनि जूं विझंदा आहियूं ऐं उहो पाणी जेको उनजो हूंदो आहे सधंयल खटाण जो उहो बि मज़ेदार हूंदो आहे यानि गर्मियुनि में जे तव्हां सधंयल अचार खाई वरितो त ॿी का ॿी का शइ खाइण जी तव्हांजी दिलि ई न कंदी असांजी खटाण बि ऐतिरी मशहूरु आहिनि जो उल्हासनगर कल्याण सूरत अहमदाबाद गोदरा रायपुर किथे किथे असांजी खटाण वेंदियूं आहिनि महिरबानी